चारि हज़ार पंज सौ यारहं अठ हज़ार नव सौ ॾह चारि हज़ार ॿ सौ पंजवीह टे हज़ार छह सौ यारहं नव हज़ार चारि सौ चालीह